हैलो होर ठीक ठाक ऐ भाई तूं सनां ओह् भाइयै कुदै लब्भना इत्थै घर जनानियां कदें बसाठियां पाई देओ इ'नेंई कदें पानी आह्नी देओ इं'दे घरै दे कम्म निं मुक्कदे ते केह् करना भाई चल कुदै पास्सै सैर सूर करने ई जाचै पार्कै च कुदै कश पार्क ऐ मड़ा तूं उत्थै तक बी निं जाना होंदा चलचै फिर शाम्मी सं'ञा बेल्लै चलने तां हां घर निं भाई घर जनानियां कन्न खाई ओड़दियां पानी लेई आ डंगर बच्छुयै ई पानी पलै हून बसाठियां पाई दे हून अग्ग भई जगतें ई स्कूल छुड्डी आ एह् जनानियें भाई इं'दे कम्म नि मुक्कना चल कुदै गप्प शप्प मारचै चार मनुक्खें दे मूंह् लभदे कुदै चल गप्प शप्प लगदी कुदै हां तां खरा खरा भाई शाम्मी चलने फ्ही अस ते गुरगुलू लेई जाना उत्थै सूटा शूट्टा उत्थै गै लागे तम्बाकू झारी उत्थै गै भखागे हां खरी तम्बाकू शंबाकू पी लैगे खरी खरी तां चली पौना सवेल्ला गै तां गै पानियै दा मटका आहन्ना पौग ते आपूं आहनदियां जेल्लै पानियां दा म का आहन्ना होग ओह्लै चली पौगे ते हां रोज पानी आह्नी देना बसाठियां बड्ढी दे एह् करी देओ चल चल भाइया शाम्मी जाचै खरी खरी तां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी खरी